आमच्या गोवान नाजाल्यार पेडणे तालुक्यानय म्हटलें जाता हवामान आसता तो रुतूक लागान बदालतात जस उनाळो पावसाळो हिंवाळो वसंत आनी शरद पूण सगळ्यांत रुतून एक आपलो आपलो वेगळोच अनुभव आसता उनाळ्यान जाल्यार खूब गरमी पडटा सूर्य प्रखर आसता खूब लोकांक गरमी जाता घाम खूब येता आनी लोकां त्या दिसांनी बर्फाचो खूब वापर करतात आनी लोकांक खूब थंड खायन पियेनशें दिसता जसा थंड पाणी सरबत आयस्क्रीम बीन खातत कितकेकदा तरी लोकां पंख्याचेर आनी एसीचेर अवलंबून आसतात मातशी लायट गेली जाल्यार लोकां बोंवाळ घालतात किद्या लोकांक गरमी खूब जाता आनी पंखो बंद जाता म्हणान पावसाळ्यान जाल्यार मस्त पावस पडटा आतां जाल्यार पावसाचे दीस चालू आसत पावसान गणेश चतुर्थी आसता पावसाच्या दिसांनी निसर्ग एकदम हिरवोगार दिसता खुबशीं झाडां वाडटात नदयो होळ भरतत कितकेकदां तरी खूब जोरान पावस येता रस्ते बंद आसतात रस्त्याक खड्डे पडटात रस्त्याचेर पाणी भरता आनी जर खूब पावस पडात रेड अलर्ट दीत जाल्यार शाळेंक सुटी आसता पूण पावसाच्या दिसांनी लोकांक गरम गरम च्या खूब आवाडटा सगळ्यांत लोकांक गरम गरम च्या आनी गरम गरम भजी खूब आवाडटात पूण पावसाच्या दिसांनी लोक फिरांकय वयतत जसा की आंबोले घाट मांगेली किद्याक लोकांक धबधबो बगूंक हिरवोगार निसर्ग बगूंक खूब आवडाटा हिंवाळ्यान जाल्यार खूब थंड आसता खंय भायर सरत जाल्यार स्वेटर बीन घालून भायर सरचा पडटा सकाळचो वारो खूब थंड आसता लोकां स्वेटर चादरी काबरां घेतत पूण लोकांक फिरांकय आवडाटा कारण तशी थंडी बरी आसता वसंत रुतून जाल्या खुबशीं फुलां फुलतत झाडां पालां फुलतत आणी वातावरण एकदम प्रसन्न आनी सुंदर दिसता वारें थंडपण आसता आनी ह्या रुतून जाल्या लग्नां सण बीन आसतत शरद रुतून पावस थांबता आकाश साफ आसता हवामान मातसो गरम नाजाल्यार थंडय आसता ह्या रुतून शरद रुतून लोकां शेतांनी कामां करतत लोकां पीक उगयतत फाटल्या फाटल्या वर्सांनी आनी आमकां एक वेगळोच हवामानाचो अनुभव आसा कारण केवां केवां गरमी खूब वाडटा केवां केवां पावसच पडानासलो गेल्या वर्सा आनी पावस खूब बेगीनत पडलेलो हरशीं पावसाची दीस जुनान सुरू जातात पूण गेल्या वर्सा आनी मे म्हयन्यानच पावस पडललो म मदींंत खूब पावस पडा मदीं पावसच पडनासलो हेच्या खातीर शेतकाऱ्यांक खूब त्रास जालो हिवाळ्यान एक एकदां थंडच नासता एकएकदा खूब थंड पडटा वसंत आनी शरद रुतू बरो दिसान येता ह्या सगळ्या बदला खातीर पर्यावरण आमचा दुशीत जाता आनी पर्यावरण बदलता आमकां हे सगळ्यांचेर खूब काळजी घेवपाची गरज आसता